अज्ज दे जमाने च ब्राह्मण न्हौंदे हे दातन करदे हे फिर ब्रूश करदे हे फिर उ'नें जनेऊ बी पाना फिर उ'नें धोती बी लानी फिर चिट्टी बनैन बी पानी पानी है गै फिर उ'नें पूजा पाठ भी करनी है गै फिर पंज घर उ'नें मंग्गने बी हैन ते फिर ओह् करना एह् ब्राह्मणें दा कम्म हा ते फिर तरखान हे ते ओह् बी लकड़ी दा कम्म बी करदे हे ते ओह् बी बनांदे हे दरोआजे बनांदे हे फिर ओह् तरताने बनांदे हे फिर इ'यै बैड्ड बनाने टेबल बनाने कुरसियां बनानियां ते फिर ओह् बनाने आस्तै फिरी घमेहारें दा कम्म हा ते मिट्टी दे मित्ती आह्ननी फिर उ'नें मलनी फिर भौऽ पाना बिच्च फिर उ'नें घड़े बनाने फिर अग्ग च ओह्दे च चाढ़ने फिर गोह्टे पाने उत्थै ते थोह्ड़ी लकड़ियां लानियां फिर उ'नें ओह् भखाने फिर मित्ती दे भांडे ओह् बनाने ते फिर ओह्दे च असें ओह् घमेहार दा एह् कम्म हा अच्छा अच्छा अजकल्ल ते पता निं चला दा भई ब्राह्मण केह्ड़ा ते तरखान केह्ड़ा ऐ ते घमेहार केह्ड़ा ते हून सब इक्कै जात ओह् करी लैंदे ते पैह्ले जमान्ने अजकल्ल ढोल बी बजाई लैंदे ते ओह् बी मुरलियां ओह् केह् नांऽ बीन होंदी ही पैह्ले जमान्ने च ओह् बजांदे हून बाज्जे चली पेदे ओह् बजाई लैंदे ऐ गै ते अज्जकल केह्ड़ा ओह् निं ऐ के हून ओह् बी चली पेदे केह् नांऽ नांऽ आवा दा निं चेत्ता